हेल' बे आर'नाइ हटेल ना आं मोनसे जामुं अर्दार होनो नागिरदोंमोन बेखौ मोनगोनना मोना जाखो थाय

पिज्जा बार्गर औ औ औ बे बांद्राय बानलु गोसा होनो नाङा दे

बे इउनिभारसिटि गेट खाथियाव फैबानो जाबाय औ दे